اردو زبان کی تاریخ بہت وسیع اور دلچسپ ہے ایک ملفوظ زبان ہے جس کا آغاز دہلی کے عارضی حوالے سے ہوا جہاں مغلی سلطنت کے دور میں اردو زبان کا آغاز ہوا یہ زبان آغاز سے ہی ادبی اور فنونی شعبوں میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہے اردو زبان کا ابتدائی استعمال معروف شاعری اور نظمیں تھی جوکہ مغلی شاہانہ کے دور میں نمایاں ہوئے اس دور میں اردو کی ترقی کے ساتھ ساتھ اردو کی ادبیت اور فنون نے بھی اپنی روشنی دکھائی بعد میں برطانوی راج کے دور میں اردو زبان کے استعمال بھارتیہ خلائی میں بڑھا اور یہ ادبی اور فنی شعبوں کے علاوہ اسپوٹ فلموں موسیقی اور نظریہ و عمل کے شعبے میں بھی بہترین زبان بن گئی آج کے دور میں اردو زبان انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے شوشل میڈیا پر اردو زبان کی پوٹس پوٹسٹیں اور مواد بڑھتے ہوئے دیکھ دیکھے جاتے ہے اس کے علاوہ اردو زبان کی فلمیں ٹی وی ڈرامے اور میوزک ویڈیوز بھی دنیا بھر میں دیکھی جاتی ہے اردو زبان کی تاریخ نے بہت میسر طے کیا ہے اور اس کی فرہنگ اور زبانی گنجائش کو دنیا بھر میں قدرتی طور پر قبول کیا گیا ہے